आं दा पाठसालायाव थांनो नागिरदोंमोन कर'ना भायराचनि दिनबाबो दा गारि गाखोनो नागिरदोंमोन बिनि उनावहाय माक्स गान्नाय गारियाव गाखोनाय बिदिनो बहुद जामेला जादोङो बारहावा थासारियाबो गाज्रि जादों कर'ना भेक्सिन लानायनिबो दा गासिब्बो लानांगौ जाहैदोङो दा भेक्सिनबो लानाय जादोङो दा जोंनि जायगायावबो दा पाठसालायावबो बिदिनो आङो थांनो नागिरदोंमोन थांनायनि गेजेराव दा गारियाबो सिटफोराबो लेथ्रा साखोन सिखोन बानायाखै सारमोना हायोबा बे सिटखौ साफा खालायनो होजागोन आं दा बिदि थासारियाव बोरै थांनो